السلام علیکم جی ہاں کون سا اخبار نکالتا ہے آپ کو نام پتہ ہے اردو کا تو بہت سارے اخبار آتے ہیں آپ کو کب کب چاہیے اخبار ہفتہ میں چاہیے یا مہینہ میں چاہیے یا ڈیلی چاہیے ہفتہ میں نہیں منگوا سکتے ہیں مہینہ میں ایک بار منگوا سکتے ہیں پٹنہ میں پٹنہ سے آنے میں بہت دقت ہوتا ہے اردو کا اخبار یہاں لیتا بھی نہیں ہے ہم کیا کریں گے اتنا سارا منگوا کے پندرہ دن میں بھی نہیں ایک مہینہ میں ایک ہی بار منگا سکتا ہوں آپ کو کم سے کم سو پیس لینا ہوا تب منگوا لیں گے ایک اخبار کا قیمت بارہ روپیہ اس میں کم کیا دیجیے گا اس میں دس روپیہ پڑ بے کرتا ہے تو دو روپیہ فائدہ لیں گے نہیں ہم لوگ اتنا محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں وہ بھی پٹنہ سے منگوا کے آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے بعد میں کرتے ہیں پٹنہ جانے کے بعد کرتے ہیں السلام علیکم